हाँ बस जी जी हाँ जी मुझे स्कूटी के बारे में जानकारी चाहिए थी जुपिटर स्कूटी है टी वी एस की क्या रेंज की पड़ेगी ऑन रोड अपन को हाँ जी

हाँ जी जी हाँ तो ऑन रोड ये अपन को कितने तक पड़ेगी सेवनटी फाइव तक अच्छा अच्छा तो और इसका माइलेज़ वगैरह कैसा क्या है पचास से साठ तक दे देती है न अच्छा अच्छा हाँ हाँ अगर मैं ऑर्डर करूँ रॉयल वाइन कलर तो मुझे मिल जाएगा क्या कुछ दिनों बाद अगर आप मुझे मँगवा दें तो क्योंकि मेरी हाँ हाँ

हाँ हाँ है उसमें रॉयल वाइन कलर आप मुझे बताइए तो मैं आपको बात दूँगी तो आप अभी तो मैं इन्क्वायरी के लिए आई थी तो करवा दीजिएगा आप इसमे फ्यूल टैंक कैपैसिटी कितनी रहेगी पाँच दस किलो पाँच छः लीटर तक का रहेगा न अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा जी हाँ मैं बुकिंग कर दूँगी बाकी इंस्टालमेंट वगैरह पे तो हो जायगा न अपन फाइनेंस का हाँ हाँ जी हाँ हाँ हाँ वो मैं पे कर दूँगी बुकिंग अमाउन्ट तो आप मुझे केटलॉग बता दीजिए तो मैं अपना कलर चूज़ कर देती हूँ वो आप मुझे मँगवा देना

बाकी मैक्सिमम स्पीड उसकी नाइन्टी हंड्रेड किलोमीटर तक हो जाएगी न चल जाएगी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा इसका टॉप मॉडल आप मुझे मँगवाके देना इसी का जो टॉप मॉडल रहेगा बी एस सिक्स टॉप मॉडल जी जी

हाँ तो आप ये वाला जो है न ये रॉयल वाइन कलर ये दिख रहा है इसमें है अवेलेबल तो आप ये वाला बुक करवा देना मेरा हाँ हाँ जी

ठीक है तो इसका कितना इंजन कितना सी सी है और एक और कितना है कितना है इसका इंजन कितना सी सी है सौ एक सौ दस अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है ये फाइव जी तो है ही हाँ हाँ ठीक है ठीक है जी जी हाँ आप ये वाला बुकिंग कर दीजिए मेरा और इसके जो मिरर रहेंगे न वो निकलवाना है मुझे मिरर दोनों साइड के नहीं लगवाना मुझे हाँ हाँ ओके ठीक है आप मेरा बिल बना दीजिए एकता शर्मा नाम से बिल बनाना है मैं फाइव फाइव थाउजेंड आप कर लीजिए हाँ हाँ ये ठीक है हाँ हाँ कितना इंटरेस्ट लगेगा जैसे ठीक ठीक है आप बुक कर दीजिए ये बिल हाँ जी एकता शर्मा नेम से बिल बना लो ओके ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है

जी जी हाँ मुझे दे दीजिए आप ठीक है मैं हाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ ठीक है रिचार्ज कीजिए आप कार्ड में ओके ओके ठीक है ठीक है तो सर मैं आपको एक महीने के बाद ठीक है ठीक है ओके थेंक यू